हांवेन खुबशे ओकेजन्स भितर रांदला ते म्हणजे पुरण पोळी भाजी पुरी नेवऱ्यो चकली पातोळी फोव पुलाव गोबी मनचुरी फ्रायड रायस भाजी पाव केला ते ओकेजन्स म्हणजे बड्डे पार्टी एनीवरसरी दिवाळी नवरात्री चवथ वर्सा वर्सा बड्डे दिसांनी आमगेर लोक येता तेन्ना आमी खूब तरेचे खाद्य रांदतात लोकांक खूब्ब आमी केलेले पुरण पोळी मोदक आवडटा एक एकदां भाजी अळणी जाल्ले आसता तेन्ना आमी कशें तरेन सांबाळोन

जेन्ना लोक आमगेर येता तेन्ना रेसीपी विचारता आनी एक एकदां आमचे घरा शिकोवपाक किंवा रांदपाक यो म्हणटा आनी मुखार फेस्टीवल्स सुद्दां करतात तेन्ना सुद्दां खूब रांदपाक पडटा